किताबनि जे सवाइ मूंखे सभु अख़बार पढ़णु पसंदि आहे छो त हिन खे पढ़ण मां शहर में थींदड़ु ख़बरुनि जी कला पवे थी ऐं वॾनि वॾनि ख़बरुनि जी बि कला पवे थी मां समझां थी त हर माण्हूअ खे ॾींहं में कुझु वक़्त त पढ़ण लाइ कढ़णु खपे इन सां अजमेर ऐं देश में छा थी रहियो आहे सभिनि जी कल पवे थी